मिगी अपने पिछले साल दा जनम दिन चेता हाले बी जनम दिन पर केह् होया की में ना मतलब सवेरै उट्ठी ते मिगी मेरी मम्मी नै आक्खेआ की चल ते असें जाना हा बाजार कुछ समान लैने गी चल शॉपिंग करी लैचे जेह्ड़े गोआंढ़ी हे ओह्बी साढ़े कन्नै चली पे ते अस गए ते मेरे भापा ड्यूटी पर हे ते असें ना रातीं दा इक प्लान बनाये दा की जनम दिन ऐ ते चल कुदै बाह्र जाह्गे गोआंढी कन्नै ते उनेंगी बी बाह्र लेई जागे ते असैं सोचे दा हा ते असें निकले कोई सवेरै ते दपैह्रीं कन्नै ग्यारां बारां बजे कन्नै निकली ते गे लेकिन ते समान ते मतलब इं'या ते जेल्लै पुज्जे निं इत्थें ते असें ई लग्गेआ की मतलब चार पंज बजे कन्नै किन्ना गै कुतै फिरी लैना किन्ना गै खरीदी लैना लेकिन भई जेल्लै उत्थें पुज्जे तां इं'या लग्गेआ हा की पता बी निं चलेआ मतलब रातीं जदे अट्ठ बज्जी गे ते अस आह्ली बी उत्थें अस घर पुज्जे दे बी निं आह्ली भापा बी मेरे घर पुज्जी गेदे हे ते ओह्बी फोन करी करी पुच्छा दे हे कुत्थें पुज्जे कुत्थें पुज्जे ओह् अच्छा अस उत्थें गै सानूं काफी टाईम लग्गी गेआ उत्थें गै कुतै नौ साड्डे नौ बजे घर पुज्जे अस ते फिर जनम दिन ते पूरा होई बी गेदा हा मतलब रातीं दे नौ बज्जा दे रातीं नौ बजे केह्ड़ा जन्मदिन कु'न जंदा ई बाह्र नौ साढ़े नौ बजे गोआंढियें गी लेइयै ते कन्नै जित्थें अस रौह्ंदे हे आह्ले ते उत्थें ना काफी सारा मतलब जाम लगदा रातीं दे बेल्लै ते लोग ड्यूटी दा आंदे ते बड़ा रश होई जंदा ते ते ओह्दे कन्नै केह् होई गेआ कि अस जाई निं सकदे इक ते रातीं जाना ते अद्धी रातीं घर पुज्जना ते एह् कोई चंगी गल्ल थोह्ड़ी ना ऐ ते एह् चीज सब तू खराब लग्गी ते लौह्का नेआं जनम दिन हा ते सानूं मतलब इं'या बी निहा कि मूड़ खराब करियै बेही जाना ते कक्ख निं फिर मेरे भापा गे हे अद्धी रातीं मेरे भ्राऽ कन्नै ते उनें समान आह्ंदा केक आह्ंदा कन्नै खाने पीने दा समान लेई आये ते बस फिर असें गोआंढी ते कन्नै ञ्यानें सद्दे हे ते फिर असें थोह्ड़ा बोह्त केक कट्टेआ जेह्ड़ा खाने पीने दा समान जेह्ड़ा अंदर रक्खे दा हा खाद्दा ते बस इं'या गै जनम दिन मनाई लेआ ते बाह्रों रुट्टी मंगवाई लेई ही उस दिन ते इं'या साढ़ा जनम दिन बी होई गेआ ते मेरे स्हाब कन्नै ते में इं'या सोचनी आं कि बूरा लग्गेआ की असें जेह्ड़ा किश मतलब की प्लान बनाये दा कि फिर अस जाह्गे मतलब जाह्गे घुम्मगे फिरगे ओह् नेईं होई सकेआ मतलब इस चीज दा बूरा लाना मतलब बूरा लाई बी सकदे लेकिन ओह्दा बूरा नेईं मनना की जेह्ड़ी निक्की निक्की खुशी होंदी ऐ एह्दे च गै बंदा खुश रवै ना ते उस्सी मतलब ओह् शैल गल्ल ऐ ते मतलब बड्डी जेही खुशी दा इंतजार करदा ऐ निक्की खुशी दिक्खदा गै नेईं ते फिर मतलब कोई जीना जीना निं ऐ ते ओह् ऑनलाईन असें घर गै समान मंगवाया खाद्धा पित्ता टी वी दिक्खेआ ते गल्लां कीत्तियां ते मेरे स्हाब कन्नै एह्दे कोला बड्डी खुशी खुशी दी गल्ल निं ऐ कोई तुस पूरी फैमिली बेहियै असें एंजॉय कीता एह्दे कोला बड्डी में आक्खना कोई गल्ल निं होई सकदी ते बड्डी खुशी निं होई सकदी की जे तुस अपने पूरे टब्बर कन्नै बेहियै अपना जनम दिन एंजॉय करा दे ओ क्युंकि जेल्लै बंदा बड्डा होई जंदा ते उस्सी मतलब कोई इक फिर बिजी होई जंदा अपने कम्म काज कन्नै कुत्थें जनम दिन चेता रौह्ंदे जां कुत्थें ओह् बस पैसा कमाना ऐ ते बस अपनी फैमिली चलानी ऐ ते अपना घर बाह्र चलाना ऐ ते ओह् चीज होई जंदी फिर बंदा उस्सी कुत्थें टैम लगदा अपनी फैमिली कन्नै बेहियै एंजॉय करने दा ते में सोचनी आं कि जे टाईम ऐ मिगी मौका मिलेआ की में अपना जनम दिन घर आह्लें कन्नै अपनी मम्मी भापा कन्नै जनम दिन मनाई सकनी आं ते में आक्खनी आं की एह् चीज मिगी पूरी उमर चेता रौह्ग ओह् जिंदगी खुशहाल बनांदी ऐ ते निक्की निक्की पर जेकर बंदा खुश रवै बस ते ओह् ते बंदा गै जींदा ऐ जीआ दा ऐ बाकी ते इं'या गै जि'यां रोजमर्रा दी जिंदगी दे बिच दौड़दे रवेओ ते ओह् चीज ते सिर्फ मतलब ओह् ऐ कि तुस इक शैल जीआ दे ओ मतलब अगर खुशी कन्नै जीना ऐ ते मतलब निक्की निक्की खुशी कन्नै गै खुश रौह्ना सिक्खना पौंदा ऐ